ہلو گڈ مارننگ سر سر آپ ذائقہ ریسٹورنٹ سے بات کر رہے ہیں سر میں نے آپ کے یہاں سے لاسٹ ٹائم چکن ٹکہ آڈر کیا تھا جو کہ مجھے بہت پسند آیا وہ ڈش میں دوبارہ سے آڈر کرنا چاہتا ہوں کیا وہ آپ کے یہاں مل جائے گا سر سر لاسٹ ٹائم میں نے کواٹر آڈر کیا تھا پانچ سو بیس روپئے کا میرے کو پڑا تھا سر سر ابھی کوئی آفر چل رہا ہے جی سر تو سر کتنے روپئے میں ابھی مل جائے گا سر اگر کوئی آفر ہے تو دیکھ لیتے آپ جی سر جی میرے کو ساڑھے نو بجے تک چاہیے جی آپ میرا آڈر بک کر دیجیے بہت مہربانی ہوگی